वहाँ बेगूसराय जिले में मतलब कुछ मीडिया का हैं कुछ रिपोर्टर जो के लिए आते हैं कुछ विकास करवाते हैं कुछ बोलते हैं कुछ पूछते हैं और यहाँ का आउट्लेट का भी कुछ मतलब कुछ बाहरी जानकारी भी देते हैं और हमारे लिए कभी कभी अच्छे भी होते हैं कुछ जानकारियों के लिए हम उन्हें बुलाते भी हैं ज़्यादा तो नहीं पर हैं कुछ मीडियास यहाँ पे भी और यहाँ का कुछ ना यहाँ कुछ स्थानीय समाचार पत्र भी है स्थानीय समाचार पत्र की जानकारी भी हमने कुछ प्राप्त भी होती हैं और हमारे यहाँ के लिए तो मीडिया को ध्यान देने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ मंदिर है उनका थोड़ा विकास हो मीडिया अगर आए उनको थोड़ा देखे उसके बारे में थोड़ा बताए बाहर मतलब यहाँ से कहीं बाहर इन जानकारियों को दे उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो उसका विकास हो जाएगा और विकास होगा तो फिर हमारे अर्थ आर्थिक हमारे हमारी कुछ आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी और जैसे रोड है थोड़ा रोड उड़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसका निर्माण हुआ उसके बारे में बताएंगी तो हमारा हमारे लिए का जो जरिया है वो अभी थोड़ा कठिन है और सड़क वड़क निर्माण अच्छे से हो जाएगा तो ये यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए तो और सारे बहुत सारी थोड़ा कुछ ऐसा कुछ ऐसे स्थानों का थोड़ा संसाधनों को उपलब्ध कराकर कुछ स्थानिक जगहों को सही करवाने करवाने की ज़रुरत है अगर मीडिया चाहे तो ये करवा के बाहर भेजे और जिससे यहाँ के संसाधनों को सही तरीके से रखा जाए थोड़ा विकसित कर दिया जाए जिसे यहाँ का आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगा और यहाँ का विकास भी होगा और अगर इतना मीडिया कर दे तो यही सही होगा